आसामाव मिथिजानाय मोनसे साबसिन हारिया जाहैबाय बर' हारि बर' हारिनि सिनायथिया जाहैबाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय बेफोरो मोनसे बर'नि मिथिजानाय हारिमु बर'आव मोसानाय हिसाबै काल्सार हिसाबै बगुरुम्बा मोसायो बर'नि धोरोमफोरा गोबां दङ जेरै बाथौआरि धोरोम ब्रह्म धोरोम ख्रिस्टियान बायदि बायदि बेफोरनि मादाव फ्राय बाथौ धोरोमानो मुंदांखा बाथौ धोरोमा खेराइ फोरबोजों मिथिजायो बाथौ फोरबोनि सुबुंफ्रा फ्राय खेराइ सिबियो देवदिनि मोसाहोयो बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमारिया मुंदांखा लोगोसे बर'आ जानाय लोंनाय माखासे सिनायथि दङ जेरै नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि लाफा मैद्रु फ्राय बर'नि बेयो मोनसे मोजां मोननाय जाग्रा आयटेमफोर बा मुवाफोर आसामाव बर' जाथिया बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि महर मुस्रि फ्राय गुबुन हारिनिख्रुइ आलादा रोखोमनि गोदो जुगनिफ्राय दासिम समावहाय बर'नि मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय आसार आखु फ्रायसो गोदानै सोलिजोबबाय बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया बिराद आलासि सिबिनो मोजां मोनग्रा भद्र' धोरोमारि सिबिसुला बयजोंबो मिलायनानै थाग्रा सादा सिदा सुबुं बर'नि हारिमुआ आथिखालावहाय गोसारबाय गुबुन हादोरावबो दिनै इसे बर' हारिमुखौ मिनथिनो मोनबाय बर'आ गोबां खस्थट'नि गेजेरजों मावनानै जाग्रा मोनसे सुबुं हारि बर' जाथिया गुबुन हारिनिख्रुइ आलादायै हारिमु दङ जेरै हाल खदालजों मावनानै जानाय एबा सि दानाय खेराइ फोरबो खुंनाय हाबा हुखा खुंनाय बेफोरो बर'नि मोनसे सिनायथि